मुखिया जे रहै छै खड़ा तऽ भोट माँगने घुरै छै गाँव घर से घुमल घुरै छै बोलै छै जेहन रहै छै प्रणाम करैमे तैयो भोट मागि कऽ पैरबी कए कऽ लए लै छै भोट अपना हेवए जीत जाइ छै करै छै काज किरिया करै छै कोइ सुनबाइये नहि दै छै कहलू गऽ करै लए तऽ करबे ने कयलक सबचीज माँगलक घुस तऽ कयलक जकरा छै दस टा तऽ ओकर कयलक काज किरिया हमरा आरके जे नहि छै कोइ करै बला देखै बला तऽ ओहि सबके कोइ परवाही नहि दै छै सुनाइ नहि दै छै मुँहगरे सबके देखै बला छै बोलै बला छै कहै बला छै सड़क पेड़ा रहै छै गर्मीमे एन्ने ओन्ने से हेवए नहि भरैलक नहि कयलक कल टुटी एहिने देने घुरलक चालु रहल नहिये ने सड़क पेड़ा हेवए बनेलक नहिये ने सबचीजके किस्ती मिल जाइ छै आ ताहि पर नहि करै लए चाहै छै खाली मुखिया भए जाइ छै तऽ बहुत फरोट भए जाइ छै खाली मुखिये टा होइके फरोटमे रहै छै कि लोक सब गरीबी सबके ककरो नहि देखैके सुनाइमे रहै छै बहुत रहै छै अपने अथी करैमे अपना अथी सँ चलै छै सड़क पेड़ा बनेने जाएब करम से सब नामे ने लेलक आ अपना मुखिया बैनि गेल अपन नेतागरी कयने घुरल अपना अथी सँ रहै छै तकरबाद हेवए करै छै सड़को पेड़ा बनैलक छै कोइ सुनबाइये नहि देलक कहलक जनता सब सुनबाइये ने देलक कहलक एन्ने सुनल ओन्ने कोइ कान पातके अथीये नहि देलक से पेरो घेरो बनाए देबै एहिबेर टुटी लगबए देबै कोइ अथीके नहि रहै छै ध्यान आ लगैलक ऑंठि जुठिके करलक करलक हेतऽ हेतऽ कते पैरबी करै गेलहुॅं तब बतैलक से हेतऽ हेतऽ एहिबीचे नहि अपना अथी सँ कयलक से एक बेर बोलि गेलै ध्यानमे देख कऽ गेलियै से ओहि लोक सबके अपना काम कए कऽ आ दए देबै ने लोकके बोलेतै आ कहबै तब कतेक ध्यानसँ तब अथी हेतै तब सुनबाइ देतै नहि तऽ कोइ सुनबाइ नहि दै छै भोट माँगैके दिनमे तऽ तब जेहो नहि रहै छै भोट दै बला तकरो प्रणाम करैलए रहै छै आ अपन हेरने घुरै छै एतना अथी सँ बहुत अपना अथी जियैके लिए तऽ बहुत किछु करै छै तऽ अतना जतना लोग जनता जितबै छै तऽ कोनो कानुने खातिर ने जितबै छै ओना तऽ नहिये ने जितबै छै जे काम कर्जा करने घुरतै कोइ हेल्प करतै गरीब दुखिया छै अमीर छै ओतना ज्ञान छै अकल छै तऽ ओ बतेतै बुझेतै समझेतै कहतै से सब छै इच्छा आ करैके लिए अपना ता मे रहतै घुमै के लिए नेतागरी करने घुरतै एहिबीचे कोइ सुनबाइ नहि देतै गरीब दुखियाके लिए गाँव घरमे कते टूटी कहलियै लगाय दै लए हेवए बिजली बिल हे ई ओ कतेक सरपंचके कहऽ मुखियाके कहऽ इ कहऽ तब भए जेतऽ ढेरीके बात बतैलक कहलऽ तऽ कहलहुॅं एन्ने सुनल ओन्ने बहुत निधन्धा सँ सुनैके लिए ओ चाहै छै आ मुखिया बनेने बहुत आगू रहै छै काम किरियामे बहुत पिछाँ रहै छै गरीब दुखिया सबके किछु नहि देखैके लिए चाहै छै एतना चाहतियै तऽ लोग एतना अथी सँ नहि चलतियै आ किछु करतियै करैतियै हैतियै ओहिबीच एगो नहि हैतियै से नहि एकर बीचके रहै छै तऽ कि करबै आ भोट माँगै के दिन एतै ने तऽ एतै पैरबी करैला चाची सब दिहऽ हमरा सबके भोट चाचा सब भाभी सब भैया सब दीदी सब बहन सब सबचीजके मुलकात करतै आ भोट माँगतै अपन दिन लिए बड सोचतै लोकके जब भए जेतै जीत जेतै तऽ अपना दिन दिया नहि तब कोइ नहि छियै एना नकार करतै तेॅं तऽ दसके ने होइ छै दसोके होइ छै तऽ दसोके ने अधिकार छै करनाइके लिए एहिबीच तऽ नहिये ने छै से एक्के गोड़ाके छै तऽ एक्के गोड़ा सँ तऽ नहिये तु बनलहऽ यऽ नहिये करलहऽ यऽ

एतना अथी सँ लोग चलतै सड़क पेड़ा पर कोइ सुनबाइ दै छै दस बेर बतेबै तब एक बेर सुनबाइ देतै तब बनेतै तऽ बनेतै नहि तऽ छै तऽ छै जेहने छै ओहने गाँव घरमे टूटी रे हे ई ओ लगेतै कते अथी सँ बाद सँ करतै नै तऽ कोइ बीच नै कए सकै यऽ